आयज खाशेल्या गरजांच्या विद्यार्थ्यांक सामान्य विद्यार्थ्यां सारकोच न्याय दिल्लो गेल्लो आसा आयज आमी पळयत जाल्यार सरकारान अशा भुरग्यांक खूब पर्याय उपलब्ध करून दिल्ले आसात अशा भुरग्यांक सामान्य भुरग्यां सारकींच शिक्षण सुविधा मेळच्यो हाचेर चड भर दिल्लो आसा जे भुरगे सारके चलपाक शकना तेमकां रॅम्पची सुविधा करून दिल्ली आसा कुड्ड्या भेड्ड्या भुरग्यां खातीर शाळा आसात आनी तेमकां हाडपाक व्हरपाक गाडयो सुद्दा आसात तेमकां शिक्षण दिवपाक खूब शिक्षक आसात जे प्रत्येक भुरग्यांक खास काळजी घेतात आनी अशा पद्दतीन काळजी घेतात की खासा गरजेच्या विद्यार्थ्यांक अशें दिसचें न्ही की हांव सामान्य भुरग्यां पेक्षा दुसरें कांंय करपाक शकना पूण हांव त्याच भुरग्यां इतलो ताकदवान आसां अशें भुरग्यांक दिसचें